मूंखे बचपन खां ई पेंटिंग जो शौक़ु हो इहो शौक़ु मूंखे मुंहिंजी भाभीअ खे ॾिसी जाॻियो मां उनसां उनसां प्रेरित थियसि